जूनागढ़ ज़िले में अलाए घणा सामुदायिक संगठन आहिनि जेके समाज खे सकारात्मक भाव विझंदा आहिनि उन में नवयुग चेरेटी शिशु मंगल पराॻ चक्षु चेरीटेॿल ट्रस्ट भावना ॿेन चिखलीया फाऊंडेशन ऐं ॻऊ कल्याण फाऊंडेशन आहिनि इहे सभु संस्था समाज लाइ हिकिड़ी मिसाल ॾींदा आहिनि नव युग चेरेटी में पढ़ाई ऐं स्वास्थ्य लाइ माण्हुनि जी शेवा कंदी आहे पराॻ चक्षु चेरीटेॿल ट्रस्ट में अंधियुनि छोकिरियुनि खे ॻाइण वॼाइण ऐं पढ़ाई कराईंदा आहिनि उन्हनि में छोकिरियूं कुलु सत्राहूं आहिनि ॻऊ कला फाऊंडेशन गाहिं माता लाइ कमु कंदो आहे कोई गाहिं बीमारु हुजे त उन्हनि जी कारिजीअ लाइ ई सेवा कमु कंदी आहे भावना ॿेन चिखलीया फाऊंडेशन ग़रीब माण्हुनि खे दवाउनि में कमु कंदी आहे हिते हिकु मन ॿुधी ॿारनि जी बि संस्था आहे उन में कुलु पंजवीह थी टीह ॿार आहिनि असां बि हिननि सभिनि संस्थाउनि में शेवा कंदा आहियूं घरनि में वॾनि जी तिथी हुजे यां कंहिं जो जनम ॾींहुं हुजे यां कंहिंजी सालगिरह हुजे त असां उते वेंदा आहियूं ऐं सेवा कंदा आहियूं असां उते ॾियारी हुजे र फटाकिरा खणी वेंदा आहियूं मिठाई खणी वेंदा आहियूं कपिड़ा बि खणी वेंदा आहियूं ऐं नंढनि ॿारनि लाइ रमकिड़ा बि खणी वेंदा आहियूं ऐं उन्हनि सां गॾु रमंदा आहियूं उह असां खे ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं असां इन्हनि खे ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं ईअं लॻंदो आहे ॼणु त इहे पंहिंजे परिवार जा ई सदस्य आहिनि असां इन्हनि खे तहिवार में सोमनाथ बि घुमणु वठी वेंदा आहियूं इहो सभु ॾिसी करे असां पंहिंजे नंढनि भावरनि ऐं भेनरनि खे इहो सेखारींदा आहियूं त पाण कहिड़ी रीति न पंहिंजे समाज खे कमु अची सघूं ऐं कहिड़ी रीति न समाज जी सेवा करे सघूं असां इन्हनि नन पंहिंजे नंढनि भाउरनि भेनरनि खे ईअं बि सेखारींदा आहियूं त पाण खे पंहिंजे माउ पीउ ऐं ससु सहुरे जी सेवा करिणी खपे उन्हनि जो मान सम्मान ऐं मर्यादा जाड़िजे हिते हिकु ॿाॿा मित्र मंडल चेरीटेॿल ट्रस्ट बि आहे उहो ग़रीब माण्हुनि खे रोटीअ जो दानु कंदी आहे असां बि कंहिं महिल उते अनु ॾियण जी बि शेवा कंदा आ्यूंहि आहिनि ग़रीब माण्हुनि खे रोटियुनि रोटियुनि जो दान बि कंदा आहियूं